लॉकडाउनमे घर पर रहै छलियै तऽ घर पर जे खाना बनबै रहै बाहर निकलै के नहि रहै तऽ अपन नास्तामे रोटी सब्जी चाहे पराेठे भुजिया कभी चावल दालि पकौड़ी छानि लै रहियै शामके नास्ता टाइममे चुरा ऊरा भुजलियै कहथिन जे चुरा फ्राइ कए लिय सब आदमी टी वी देखबै घर पर बैठ कऽ आ खेबै बाहर तऽ निकलैके है नहि बाहर बच्चा सबके नहि निकलै दियै नहि अपने निकलियै भैर दिन बैठल अपन खाइ रहियै खाली चिकन चिकन चीज जे मनमे आबे से सब बना बना कऽ अपन खाइ रहियै आ अपन घरमे सब आदमी अपन रहै रहियै सब आदमी बैठ कऽ अपन नहि भेल तऽ अपन टी बी ए देखियै नहि लुड्ये खेलियै खाना अपन बना कऽ कभी नास्तामे चलै अथी मीठे चावल बना लियै कभी अपना अथी मुर्गे चावल बना लियै कभी मछलिये रोटी बना लियै तरह तरहके हरा सब्जी साग सब मिलै रहै भिंडी करेला परवल सब सस्ता मिलै लागलै लॉकडाउन रहैत रहै लेकिन सब्जी आबै रहै बाहर से अच्छा अच्छा सब बना कऽ जे मन भेल खाइ रहलियै सब आदमी अपना रहै रहियै हॅं बच्चा सबके जे फरमाइस रहै से सब कोई कहथिन जे आइ हमरा पनीरे बना दे तऽ पनीरे बनि जाइ कहियौ अपनो मन भऽ जाइ मछलिये तऽ मछलिये बनि जाइ कभी खीरे कचौरी कहै बच्चा तऽ खीरे कचौरी बनि जाइ कभी दालि बला पुरी बच्चा बोलै तऽ दालिके पुरी बनै बच्चा बोलथिन तइयो सियान बोलथिन तइयो सासु ससुर रहथिन फरमाइशी करथिन जे हमरा भरि दिनमे तऽ हुनका चाहे मांगथिन तीन बेर चारि बेर तऽ चाहे बना कऽ तीन बेर चारि बेर चाहे बनै बैठल सब आदमी घर पर रहियै बैठल नहि मोन लागै रहै तऽ खाने अपन जे जे जे फरमाइशी फैमलीमे करै रहथिन ओ अपन बना बना कऽ दै रहियै खाय रहियै सब आदमी जादा टी वी खोलिके बैठ जाइ रहियै मोन ऊबियाइ तऽ कही केकरो जाइके रहै नहि ड्यूटी बला आदमी रहथिन सेहो आ जे नहि रहथिन सेहो अन्दर मे बैठल अपन खाना फरमाइशी करथिन जे जे बनै खाय सब आदमी रहियै आओर अपन सारा सारा दिन अपन बैठ कऽ खा पी कऽ बीतबै रहियै कभी चना लऽ आ कभी बिस्कुट लऽ आ आइ चने बिस्कुट चने चूरा चौक पर बड़ी मिलै हइ कचड़ी मिलै हइ तऽ कभी लिट्टी समोसा मिलै हइ तऽ बाहरो सँ चोरा कऽ कोइ बेचै खरीद कऽ लै अनली अपन लॉकडाउनमे बैठ कऽ सब आदमी अपन खा ली कभी लिट्टीए छोला चलतै कभी चॉप छोले किनके लऽ अनथिन छोले चूरा धिया पुता खाय तऽ बच्चा सब जे कहै ओहए अपन बनैयै ओहए अपन खइयै खिलैयै आ रहियै सब आदमी

भात रोटी तऽ रोजाना खाना हैये है भात रोटी तऽ रोज बनबे करै है कभी लंचमे रोटी बनि जाइ तऽ दुपहरिया मे भात दाएल सब्जी भुजिया चाहे तरुवा चाहे पकौड़ी सब बनै रहै